किताबके अलावा जे छै से हम बहुत पत्रिको पढ़ै छी अखबारो पढ़ै छी पत्रिकामे जेना पाञ्चजन्य भेलै योजना भेलै इण्डिया टुडे भेलै अखबारमे हिन्दुस्तान छै प्रभात खबर छै दैनिक भास्कर छै ई सभ चीज हम लगभग प्रत्येक दिन पढ़ै छी जेना जे मासिक पत्रिका छै ओ मासिक पत्रिका पढ़लहुँ अखबार हम एहि दुआरे पढ़ै छियै खास कए कऽ जे छै प्रभात खबर हिन्दुस्तान ओकर एडिटोरियल जे होइ छै ओहिमे ओहिमे समसामयिक जे तथ्य देल रहै छै ओ बहुत उपयोगी होइ छै ओहि तथ्यके अगर अहाँ नियमित अध्ययन करै छियै तऽ अहाँके राष्ट्रीय स्तरके अन्तराष्ट्रीय स्तरके ज्ञान जे छै ओकर भण्डारमे बहुत जादा बढ़ोतरी होइ छै अहाँ समसामयिक हरेक चीजसँ अवगत रहै छियै तैँ अखबार जे छै नियमित हम पढ़ै छी खास कए कऽ ओकर एडिटोरियलके हम पढ़िते टा छी